हाँ मैं ऐसी चीज़ें कोई बारे में लिखना चाहता हूँ समाज के बारे में और बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो समाज बहुत ही कम जानता है और समाज बहुत कुछ जानता भी है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज कभी कभी उन बातों पर अमल नहीं करता है और हम कहते हैं कि समाज एक एकत्रित और संगठन बना कर रख रखे और कोई भी चीज़ का हम को जब कार्य करे तो हम हमारा समाज हर व्यवस्था में हर चीज़ में और सही रहे और हमारा समाज एक संगठन बना के कोई भी कार्य विधि हम को करवानी हो संगठन की तो उस संगठन को हम एक साथ जुटकर कर लें क्योंकि कुछ समाज खेतों की डोरें काट रहा है कोई कुछ कर रहा है उन पर आपस में गाली गलौज भी होती हैं और समाज में थोड़ा फूट का भी परिवर्तन रहता है इस लिए हम कहते हैं ये कहीं नहीं जानी ये यहीं पे रहेगी और इसको कोई ले कर नहीं गया है अब तक इस लिए हम कहते हैं समाज से तो आप एक रहो संगठन बना कर रहो आप को काफ़ी फ़ायदा होगा कोई भी यहाँ पर नेता अपने वोटों के लिए आएगा तो एक जुट बन के रहो उनको अपने जो कार्य पिछड़े हुए हैं उन कार्यों को करवाने के लिए उनको ज़िम्मेदारी दो देनी चाहिए और समाज जब इकट्ठा रहेगा तो कोई भी नेता यहाँ पर आ कर और कुछ ऐसा नहीं करेगा कि कह जाएगा और कार्य नहीं करेगा और ये मिल जुल कर जब संगठन रहेगा तो कार्य बहुत ही जल्दी जो रोड निर्माण है कीज कच्चा है हमारे समाज के अंदर उसको सफ़ाई में बदल देगा इस लिए हम कहते हैं कि समाज को हम यही बताना चाहते हैं कि मिल जुल कर रहिए प्यार प्रेम से रहिए अच्छा खाइए अच्छा पहनिए लेकिन किसी से इर्षाबाज़ी मत करिए